جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے دنیا اور دنیا میں بسنے والے افراد بھی ترقی کی طرف گامزن ہیں میرے خیال میں تو دنیا بہت بدل چکی ہے کیونکہ پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے ہر میدان میں چاہے وہ سفر کو لے کر ہو کہ پہلے لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور آج کے دور میں لوگ ٹرین بسیں اور ہوائی جہازوں کا سفر کرتے ہیں اور اسی طرح پہلے لوگ سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن آج کے دور میں طرح طرح کی ڈشیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہیں یہ سب ابھرتی ہوئی دنیا کے اثرات ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے موجود ہیں